तऽ गार्डेनिङ्गके लेल तऽ सबसँ पहिले जे माटि जे छै से सेहो नीक तैआर कएल जा रहल जाइ छै तकर बाद जे छै से ओहिमे उर्वरकके जरूरत पड़ै छै समय समयपर सिँचाइके जरूरत पड़ै छै सिँचाइ करै छै आओर करै छी आ गार्डेनिङ्गके ओनाहु बहुत शौकीन आदमी छी गार्डेनिङ्ग केनाइ हम बड़ नीक बुझै छिए जखन जखन हम फ्री रहै छी फ्री टाइममे बेसीसँ बेसी समय हम अपन गार्डेनिङ्गके पिछे दै छिए आओर गार्डेनिङ्ग केनाए ओनाहिओ नीक बात छै एहि लऽ कऽ जे छै पर्यावरण एहिसँ जे छै से सुरक्षित रहैए आओर बड़ बड नीक बात गार्डेनिङ्गके लेल बहुत चीजके जरूरत पड़ै छै ओकर जेना पहिले जे छै से जमीनके तैआर करल जाइ छै तकर बाद जे छै से ओहिमे गाड़ि पेड़ लगबै छी पेड़ लगेलाके बाद जे छै से ओहिमे समय समयपर सिँचाइ करै छी तकर बाद जे छै से जखन जरूरत पड़ैए ओकर खादके तहन खाद दै छिए उर्वरकशक्ति जाहिसँ कि गार्डेनिङ्ग हमर नीक हेतै पेड़ पौधा हमर नीक बनतै तऽ ओहि सबमे हम अपन समय ज्यादासँ ज्यादा बितबै छी